हीअं त राज्य जी आध्यातनिक परम्पराऊं जा अनुभव करण जा जामु तरीक़ा आहिनि जीअं अलॻि अलॻि दुनिया में अलॻि अलॻि धरम जा माण्हू अलॻि अलॻि प्रकार जा त्योहार मल्हाईंदा आहिनि जीअं हिदूं धरम हिन्दू धर्म में असां मन्दरनि में वेंदा आहियूं ॿाहिरि चम्पल लाहे करे असां मन्दरनि में वेंदा आहियूं पूॼा पाठ कंदा आहियूं असां पूॼा पाठ क र क र क कंदा आहियूं तॾहिं असां मथो ढके करीने पूॼा पाठ कंदा आहियूं हिंदू धरम में इलाही प्रकार जा त्योहार मल्हाइजंदा आहिनि जीअं दीवाली होली नवरात्री गणपती हिन पर हिन हिन हिन टाइप जा इलाही त्योहार मल्हाइजाईंदा आहिनि मल्हाइजाईंदा आहिनि उन खां पोइ ज क्रिशचन माण्हू क्रिशचन अ क्रिशचन चर्च वेदां आहिनि हिननि में क्रिसमस जो त्योहार इलाही सुठे सां मलहाईंदां आहिनि जॾहिं क्रिसमस जो त्योहार मल्हाए रहंदो आहे त दुनिया में जामु अलॻि अलॻि प्रकार जा माण्हू ईंदा आहिनि हिन त्योहार के इजॉय कदां आहिनि हिन में अ माण्हू केंडल खणी करीने वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजी विश घुरंदा आहिनि हीअं त भारत में इलाही प्रकार जा धरम आहिनि ऐं सभु अलॻि अलॻि प्रकार जा माण्हू हिन खे अलॻि अलॻि तरह सां मल्हाईंदा आहिनि